हैलो केहडा बस चला दा ऐ केह्डे नबे दिते अच्छा इत्थे अड्डे उप्पर गै लेने सामने लेने लेने हां हा इत्थे चाहिदा इस मंदर कोल इत्थे गुरुनानक जी इंस्टीट्यूट

में फिर अग्गै फोन करी लैंग हां आनलाइन करनी आं आहो